असां पंहिंजे परिवार जे लाइ ऋतु अनुसार व्यंजन ठाहींदा आहियूं जीअं की हाणे सीआरो थो हले त सीआरे में खुराक वधीक खाधिजंदी आहे त असां खुराक ठाहे करे दॿे में भरे रखंदा आहियूं हाणे गजरिन जी सीज़न थी हले त गजरिनि जो सीरो ख़सख़सि जो सीरो मांहिं जी दाल जो सीरो इहो असां सीआरे में वधीक खाइणु प्रिफर कंदा आहियूं उनमें पाचन क्षमता असांजी ॾाढी सुठी हूंदी आहे सीआरे में त असां इहो सभु सुठी तरह सां खाई सघंदा आहियूं इनजे अलावा पनीर जी भाॼी पालक पनीर पनीर जूं ग्रेवीअ में भाॼियूं इहे भाॼियूं असां सीआरे में ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि असांखे त असां इहे ठाहे करे खाईंदा आहियूं इहो हिक सुठो व्यंजन थियो सीआरे में ऐं चौमासे जी सीज़न में असां तर वारियूं भाॼियूं मेथी पूरी खटाइणियूं पाए रखूं तरह तरह जा पकोड़ा तरियूं जीअं त मिर्चनि जा पकोड़ा सना पकोड़ा बीहनि जा पकोड़ा पटाटनि जी पूरियूं पटाटनि जा पकोड़ा टमाटनि जा पकोड़ा ॾही वड़ा पाणी पूरी घर में ई ठाहींदा आहियूं ऊन्हारे जी सीज़न हुजे त ऊन्हारे में अम्ब जी रसि रसि पूरी ॾही बूंदी ॾुधु ढोढो कोकी ॾुध ॾही खिचड़ी ॾही खिचड़ी बि हिकिड़ो व्यंजन ई आहे सी ऊन्हारे जी सीज़न में छोकि असांजी पाचन क्षमता ॾाढी घटि थी वेंदी आहे ऊन्हारे में ऐं उनजे लाइ ॾही खिचड़ी हिकिड़ो व्यंजन ई थियो बसि हीअं असां हर ऋतुअ में अलॻि अलॻि व्यंजन ठाहे खाईंदा आहियूं